भारातनि गाहाय राजखान्थियारि दोलोफोरनि माखासे आं नामखौ बुंसै बेफोर जाबाय ए ए पि आप आइ एन सि इन्डियोन नेशोनेल कंग्रेस आम आदमि पार्टि भारतिय जनता पार्टि बि जे पि सि पि आइ बेफोर आरो आर गोबां दंबावो दा बेसोरनि मोनफ्रोमबो दोलोनि मोनसे थांखियानो जाबाय आंनि आन्दाजाव बेसोरनि मोनफ्रोमबो दोलोनि थांखियानो जाबाय भारतखौ बुहुमाव थानाय नम्बर वान कानट्रिफोरजों माने रुजुनायाव समान समान खालामनो पार्टफ्रोमबो भारतखौ जौगासार होनायाव जौगासार होनाय बेसोर बेने बिसोरनो थांखि आरो गाहाय मुंदांखा सुबुंफोरखौ बेखेवनान होनो हागोन नामा हम्बा जेनेबा बि जे पिआव जोंना नरेनद्र मदि दानि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया आमफ्राय अमित शाह हम मिनिस्टार अफ इन्डिया बिसोर दङ बि जे पिआव आमफ्राय आइ एन सि इन्डियान नेशोनेल कंग्रेस होनबा राहुल गान्धि अप'जिशोन लिडारमोन एम पिमोन बिथाङा दाखालि रिसाइन होबाय रिसाइन दा होनांबाय माबा एक्सपेल जाबाय आमफ्रायहाय आम आदमि पार्टि आम आदमि पार्टियावहाय अर्विन्द केजरिवाल जाय दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार बिथाङानो कोनभेनार बेसोरनो आरो